हेल्ल' अ खुलुमबाय नोंथांखौबो हय नंगौ नंगौ औ औ औ औ मिथियो मिथियो औ औ हय हय हय औ औ औ

औ औ

अ औ

आच्चा खोथायाथ' नंगौ नोंथाङा जा खोथाखौ रायखांदों बे खोथायाथ' थार दानि गोनोखोनि मुगायाव नै दा नोंथाङा जायफोरखौ रायखांदों बेफोरखौ बे थायोब्ला मोजां आरो अ बेनि गेजेरजोंनो जोङो बिजाबखौ दिहुननो हायो आरो बे जायगायावल' लिमिटेड जाना थाला सारा वर्ल्डआवनो बे बयबो मिथिजानाय बेबायदि जागोन ओंखायनो मोजां आरो बे राहाया औ बेखौ खालामनाया मोजां जागोन अ बेखौ खालामनो थांनायावथ' बे दानि नोंथाङा जायखौ रायखांदोंना इ बि मा औ औ बेफोरबायदि थायोब्ला दाथ' बे अनलाइन जाजोब्बाय नालाय दा बेखौ जोङो मा बिजाब दिहुनगोन मा आयदानि सायाव बेफोरखौ सारा बुहुमा मिथिजोबनाय जाबाय मिथिजोबगोन ओंखायनो जेसेबां हायो बेखौ नम्बरखौ मोनोब्लाथ' जोंङो एसेबां माबा गैला जेखौ जोङो बावैनो लाहार फाहार खालामनानै दिहुननो हानायासो मोजांसै अ तिमनि बागै जों बेहायथ' माबा थासिगोन जे माबानि सासे माबा लादों चेयारमेन चेयारमेन थाबाय आरो चीफ एडिट'र थागोन ओमफ्राय साथामसो एडिटर बिदि दोनबानो जागोन

औ औ औ औ दे दे सार धन्यबाद दे